हेलो जी सर आप ट्रेवल एजेंसी से बात कर रहे हैं जी जी सर मुझे कैब बुक कराना था जी जी सर लेकिन मैं जानकारी लेना चाहती हूँ कि वहाँ कोई आस पास कोई वाहन है क्या उपलब्ध जैसे कोई आस पास के चौक में रहते न ऑटो खड़े रहते हैं या रिक्शा हाथ रिक्शा साईकल रिक्शा खड़े रहते हैं तो उस टाइप के कोई वाहन मिल जाएंगे क्या हाँ जी सर मैं बालाघाट से भरवेली जाना चाहती हूँ शिव मंदिर तक जाऊँगी भरवेली का जी जी जी जी सर और जुग्गी झोपड़ी भरवेली की वहाँ तक भी मुझे जाना था इसलिए मैं सोच रही थी कि कोई वाहन मिलता होगा तो मैं उससे ही चले जाऊँगी जी जी अच्छा रिक्शा मिल जाएगा जी जी सर पर वो तो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेगा क्या अच्छा जी ठीक है न सर आप कैब ही बुक कर दीजिए मैं इसी से चले जाऊँगी जी सर ओके सर थैंक यू सर